नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी आपके यहाँ सब्ज़ी मिल जाएगी ताज़ी है ना सब्ज़ी हमरे यहाँ लड़का का बड्डे है उसी में सब्ज़ी लगेगा जो कि बहुत ढेर है पार्टी की तो मतलब किराया की पार्टी नहीं है क्या मालूम हमें तो लग नहीं रहा है कि ये सब सब्ज़ी ताज़ा है ऐसे लगता है कि जैसे वो कल परसों की सब्ज़ी है तोड़ी हुई कितने में कितने में देते हैं गोभी मटर और गोभी कितने में देते हैं तो कुछ ऊ कम करके लगा देना बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो अरे लड़का का बड्डे है ज़्यादा सा लागेगा हमरे बहुत सारा ज़्यादा सा लागेगा पाँच किलो टमाटर दे देना और सारा दस पंद्रह फूल गोभी दे देना और आलू दे देना आलू का कितना दाम लगाई हो अरे तो आलू तो बहुत महँग दे रही हो ऐसे दो कि मैं खरीद लेंहूँ ना हमरे मौका है ना बहुत सारा लगेगा हाँ हाँ एक काठी पूरा लेना है तभो तो हमने कहा कि दे दो मेरा मौका है लड़का का बड्डे है ना लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा बता रही हों मर्चा का क्या भाव है और अदरक भी दे देना वो कितना भाव से देता है अरे तो कुछ कम करके दे देना तो कुल के कितना पैसा लगाओगे अब इतने में तो बहुत महँगा पड़ रहा है तभो तो बता दो का भाव देंगे कम भी दे दो हाँ आज ही को चाहेगा तो हम आगे भी मेरे घर मौका है ना तभी तुम्हारे पास आया है